नमस्ते सर आप चौधरी ट्रैवल से बात कर रहें हैं जी हाँ मेरा नाम पीयूष हैं मैं पर्यान नगर से बात कर रहा हूँ मैंने पर्यान नगर से होसिया के लिए कैब बुक करवाई थीं तो मुझे आपकी सर्विस के बारे में कम्पलेन करनी थीं जो आपने कार भेजी थी उसकी कंडीशन एंड सर्विस बहुत ख़राब थीं आपके कार का ड्राइवर ने मास्क भी नहीं लगा रखा था जैसा कि आपको पता होगा कि वर्तमान में कोरोना बीमारियों की स्थिति चल रहीं हैं तो उसको प्रॉपर सफाई एन मास्क एंड प्रिकॉशन्स का ध्यान रखना चाहिए था जबकि आपकी कार में ऐसा नहीं था मास्क लगाना चाहिए था आपका ड्राइवर बिल्कुल लापरवाह था और सीटें भी की गंदी थी हर जगह काँच पर वगैरह गंदगी ही फैली हुई थी कार में बदबू भी आ रही थीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखें और मेरी कहे पर अमल करें और अपनी कार की सर्विस कराएँ और अपने ड्राइवर को भी समझाएँ कि वह मास्क लगा कर रखें इससे आपको ही फ़ायदा होगा और कस्टमर्स को भी अच्छा लगेगा ठीक है थैंक यू स